हूँ बोलू

हमरा आरके साइडमे घर यऽ

बहुत दिक्कत हूँ हमरा सबके हे ये देखियौ ने कहै तऽ छै सब बेर बना देबै बना देबै बनबै छै नहिये हँ जितै से पहिले कहत कि हँ बना देबै एतेक दिक्कत होइया हमरा सबके ओ से अपन नीचाँ उतरैमे पूरा पानि लागल रहै छै भैरि मरद आबैमे भी दिक्कत गाड़ी भी नहि चलैया ओहि समयमे तऽ कोनो गर्भवती महिला जब बच्चा होबऽ लागत तऽ आओर दिक्कत होइ छै कोनो गाड़िये ने आबै छै रस्ता एतेक खराब बहुत खराब छै रस्ता देखियौ ने सबके तऽ कहै छै बनेबै बनेबै एहि बेरा की करैया नहि करैया हूँ

तब की करबै हँ अखन देखियौ रस्ता भी के चलते तब सबसे जानै छै कोनो काम करैके रहै छै जब जाइके रहै छै टाइमपर तऽ पहुँचिये नहि सकै छै रोडके चलते अतेक दिक्कत यऽ रोडके

कोनो चीज बढ़िऑं कोन चीज सुझाब तेॅं हमरा कतौ जाइयोमे दिक्कत भए जाइया हूँ हूँ आब देखियौ कहिया तक बनबै छै सब जे कहै छै बनाए देबै बनाए देबै बनबै छै नहिये कि करबै ओहि लोभ से दए दै छियै जे हँ भए जेतै आ बनबै छै नहिये तब जते दिनमे बैनि सकै हूँ सरकारी छै लेकिन इएह छै ने जे ध्यान देतै तऽ बनिये जेतै ध्याने नहि दै छै ठीक छै आओर सब